میری آرام دہ چھٹی سب سے زیادہ ونتر ویکیشن میں ہوتی ہے زیادہ تر اور وہ بھی جو گلابی شہر جے پور جسے بےحد پسند کیا جاتا ہے اور وہ شہر کافی سستا بھی ہے بہت خوبصورت بھی ہے اور وہاں پہاڑ وغیرہ ساری چیزیں دستیاب ہیں وہاں گھومنے جا سکتے ہیں وہاں آپ کافی انجوائے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے وہی چھٹی سب سے آرام دہ میری تھی اور رہی ہے ہمیشہ سے اور فرحت بخش اس لیے بھی کہ وہاں جب سردی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو سردی نہیں لگتی ہے اور آپ پہاڑوں پہ بیٹھ کر کے انجوائے کر سکتے ہیں وہاں جو آمیر محل ہے وہاں آپ گھوم سکتے ہیں ہوا محل ہے جل محل ہے مختلف چیزیں ہیں وہاں آپ جا کر کے گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو میرے لیے اکثر فرحت بخش لمحات ونٹر ویکشین میں جے پور کی سڑکیں جے پور کے پہاڑ اور جے پور کے محل محل اور جو رجواڑوں کی وہ ہے گدیاں ہیں وہ ساری چیزیں رہی ہیں تو وہیں میرا گھومنا رہا ہے اور میرے فرحت بخش لمحات زیادہ تر وہیں گزرے ہیں